आप पार्लर वाली बोल रही हैं क्या मेरा फोन पार्लर वाली के पास लगा है हमको आपका पार्लर कहाँ पे है मैम अच्छा न्यू कॉलोनी में मुझे ना आपके यहाँ से वो थ्रेडिंग करवाना हैं थ्रेडिंग का चार्ज कितना है

ठीक है मतलब आप थ्रेडिंग में कितने टाइप का थ्रेडिंग बना लेती हैं क्योंकि मुझे ना कट थ्रीवस भी करवाना है थ्रेडिंग में न कट करवाना है जो साइड से जो अभी न्यू नहीं निकला है जो दो कट लगा देते हैं तो उसका चार्ज क्या एक्सट्रा है ठीक है और मुझे फेसिअल करवाना था तो आप मुझे हम पूछ रहे हैं आपसे मतलब फेसिअल में आप कौन कौन सा फेसिअल करती हैं नाम बता सकती हैं फेसिअल का शहनाज का कितना है शहनाज में मतलब मुझे शहनाज में गोल्ड ये सब कितना क्या क्या मतलब कितना कितना फेसिअल है अच्छा मतलब शहनाज का सबसे ज़्यादा ग्लो आप बताइये मेरा इस मेरे किस किस टाइप से आप मुझे बताइये कि कौन कौन मतलब मुझे कौन सा जो है फेसिअल सूट करेगा मैं अपना स्किन बता देती हूँ मेरा स्कीन हाँ बोलिए बोलिए मेरा न ऑयल मेरा जो न स्किन जो है ऑयली है और मैं बहुत डार्क स्किन की हूँ तो थोड़ा मुझे ज़्यादा ग्लो चाहिए और मुझे मतलब हम ब्राइडल के लिए ब्राइडल मतलब मेकअप करवाना है तो इसलिए थोड़ा मुझे ज़्यादा ग्लो चाहिए तो मुझे ऐसा कोई फेसिअल बताइये जो ज़्यादा ग्लो करे ठीक है उसका चार्ज कितना लगेगा बारह सौ में हो जाएगा कुछ डिस्काउंट नहीं करेंगी ठीक है पर तो मुझे न मेरा जो स्किन बहुत डार्क है तो थोड़ा मुझे मतलब कोई उस उस

तो फेसिअल का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना तो मुझे आपके यहाँ मैं आऊँगी तो जूनियर आर्टिस्ट से मुझे मतलब जूनियर आर्टिस्ट मेरा फेसिअल करेगी या सीनियर आर्टिस्ट मतलब आप मेरा करेंगी कि आपकी आपकी जो तो सीनियर आर्टिस्ट का चार्ज और जूनियर आर्टिस्ट जूनियर आर्टिस्ट और सीनियर आर्टिस्ट का चार्ज सेम है या

आप अच्छा शादी के लिए मुझे ब्राइडल मेकअप मतलब मेकअप करवाना है तो आप अब मेकअप का क्राइटेरिया बता दीजिए कौन सा मेकअप का चार्ज कितना है क्योंकि मुझे शादी के लिए तो करवाना है तो आप मेकअप का बता देते

ठीक है मुझे ब्राइडल ब्राइडल मेकअप चाहिए एच डी मेकअप चाहिए हाँ हाँ

अच्छा थ्री डी मेकअप का पन्द्रह हजार है और आप जैसे मेकअप के साथ जो हेयर स्टाइल है वो कर देंगी कि उसका चार्ज अलग से लेंगी अच्छा वो सब हेयर स्टाइल का चार्ज अलग नहीं है वो मेकअप के साथ ही है ठीक है ठीक है हम आपको आपके शॉप पे आते हैं